मैं एक ग्रहणी हूँ और मैंने कोई कार्य नहीं किया है और पढ़ाई भी नहीं की है ज़्यादा तो मैं कार्य करती हूँ मैं काम करती हूँ कभी कभी कपड़े बना लेती हूँ मैं ब्लाउज सीना जानती हूँ और ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं बना लेती हूँ मुझे काम अच्छा लगता है क्योंकि घर में बैठ के घर मे बैठ के बोर होने से अच्छा है कि कुछ काम कर लें तो मैं कपड़े बनाना पसन्द करती हूँ और मैं और भी कलाकृति बनाती हूँ आकृति बनाती हूँ कपड़ों से जो घर की सजावट में काम आते हैं इसी तरह से मैं ब्लाउज बनती हूँ और मैं सूट भी बना लेती हूँ सूट में कुर्ता और सलवार सी लेती हूँ जो बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखते हैं पहनने के बाद